कृषि के लेल जल स्रोत जे छै ओ पोखरि छै कुआँ छै आ तकर अलावा बोरिंग छै लेकिन ई सबमे पोखरि जे छै ई पोखरि सबसे सुगम छै आ कुआँ मे तऽ इहो छै जे बोरिंग करबा कऽ हो सकै छै लेकिन पोखरि के द्वारा पानि चीर कऽ आपूर्ति कएल जा सकैया खेतके सिचाई होबाक चाही आ एकर अलावा सरकार के इहो छै जे बहुत सारा योजना सिचाई योजना चलबै छथिन अभी जे सूखा पड़ल छै तऽ सरकारक ई मद मे सूखार ही के लेल योजना सब डीजल अनुदान जे छै ओ देले छथिन आओर एहिमे तरह तरह के जे है से प्रतिक्रिया प्रक्रिया होइ छै जाके जे हय से लोग अपन खेती काज कर सकै आ ओकर अलावा इहो छै जे बोरिंग भी ओ मुहैया करै छथिन बोरिंग मुहैया से ई होइ छै जे लगातार सास्वत सत्य ई होइ छै जे हमेशा कृषि कार्य कर सकै छथिन आओर एहि प्रकार से कृषि के लेल जल स्रोत जे छै ओ सर्वोपरि छै